جی جی ہیلو جی ہیلو جی مجھے جی دوا دوا چاہیے تھی صاحب جی لوز موشن بہت ہو رہا ہے اور داڑھ میں تکلیف بھی ہے بہت زیادہ داڑھ دانت میں داڑھ میں اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو صاحب کب یہ مجھے کہہ رہا ہوں یہ لوز موشن رک کے نہیں رہا ہے بار بار آ رہا ہے جی جی میں کہہ رہا ہوں یہ لوز موشن ہمیں بار بار کیوں ہو رہا ہیں کیا پریشانی ہے سج میں نہیں آ رہی ہے

تو دوا کب تک پہنچا دیں گے آپ آدھے گھنٹے میں اچھا ٹھیک ہے تو پیسے ہم ابھی بھیجوائیں یا یہ جب دوا آ جائے گی تب پیسے دیں ہم آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھیجوا دیں گے اور ڈاکٹر صاب کبھی کبھی تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہوتی ہے دل میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر صاحب اصل میں سر میں درد بھی رہنے لگا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے دقت بڑھتی جا رہی ہے کبھی لوز موشن کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد کبھی دانت میں درد بس یہ دقتیں ہی دقتیں چل رہا ہے پتہ نہیں موسم کی خرابی بات ہے حالانکہ کھانا پینا بھی ہمارا کو زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ہے بہت ہلکا پھلکا کھانا کھاتے ہیں ہم ابھی بھی دقتیں ہیں برابر ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بھجوا دیجیے گا اور ہم پیسے ادھر سے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حفظ السلام علیکم